मध प्रदेश में प्रमुख टेक्नोलॉजी कार्यक्रम या सम्मेलन इन्टरनेशनल कॉन्फ़्रेन्स ऑन न्यू टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ था जिस जिस पर मैं सम्मिलित हुआ था यह कार्यक्रम बहुत लम्बा चला था इस कार्यक्रम में मे और मेरे मित्र गणों ने हिस्सा लिया था यह कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया था और इन्टरनेशनल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ़्रेन्स एक और यह वाला प्रोग्राम भी हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश में प्रोग्राम सबसे बड़ा और सबसे लम्बा चला था इस प्रोग्राम में कई स्कूल महाविश्वविद्यालय विद्यालय और इत्यादि हमने सम्मिलित सम्मेलन में मिल मिलकर किया था कई विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया था और इन्टरनेशनल रिफ़ाइनरी प्रोटो केमिकल टेक्नोलॉजी कॉन्फ़्रेन्स हुआ था जिसपर कई नए नए बाहर से लोग आए थे इसपर हमने जुड़कर बहुत सी नई बातें जानीं इस टाइप के टेक्नोलॉजी कार्यक्रम बहुत कम ही होते हैं मध्य प्रदेश में यहाँ कार्यक्रम कम होते हैं परन्तु बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ होते हैं